जय झूलेलाल जीअं असां ॻाल्हि कयूं था गूगल पे जी त गूगल पे मां बचपन खां हलाईंदो अचा थो जॾहिं खां निकितो आहे गूगल पे में असां जाम सारी शयूं जेके आहिनि पाण पैसा मोकिलिणा आहिनि बैंक जो बैलेंस ॾिसिणो आहे बैंक मां पैसा अचनि था उहा चेक करण लाइ हिन जो उपयोगु थींदो आहे इन खां पोइ जाम शयूं आहिनि ॿियूं बि जेके उपयोग में ईंदियूं आहिनि जीअं की ऑनलाइन असां कुझु घुरायूं था त उन जो पेमेंट थी वञे पैसा विझणु ऐं ॾिए वठणु कंहिंजे खाते में पैसा विझिणा हुजनि आई एम पी एस थ्रू उहो थींदो आहे हुन जे अलावा जाम तरीक़े जूं जेके सुविधाऊं असांखे ॾिनियूं वियूं आहिनि असां उहो कयूं था हुन खां पोइ असांखे हुन में थोरो घणो कैशबैक नाले जी शइ बि ईंदी आहे जेका असांखे मिलंदी आहे थोरो घणो कैशबैक थी वियो उहो बि असां इस्तेमालु करे सघूं था गूगल पे ते फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहिनि अगरि कोई नयों नयों आयो आहे जंहिंखें नथो अचे त उन सां गॾु फ्रोड थियण जो नुक़सान थी सघे थो नयों माण्हू आहे त उन खे भई वापरणु नथो अचे त उन खे तकलीफ़ूं अची सघनि थियूं ऐं इन में फ़ाइदा बि जाम अहिनि इहा फ़ाइदा थी विया असांखे बैंक न वञिणो पवंदो आहे उन शइ लाइ बैंक जो सॼो कमु गूगल पे ते थी वञे पेटीएम ते थी वञे फोनपे जी जहिड़ी जाम अलॻि अलॻि एप्लीकेशन आहिनि जंहिंमें असांजो कमु सरल थींदो आहे जंहिंमें असांखे बैंक बिना वञे असांजा कमु मोबाइल ते थी वेंदा आहिनि उन खां पोइ ॿीं ॻाल्हि असुविधा जनक जेके ॻाल्हियूं आहिनि हिन में लिखियलु आहे हुन हिसाब सां अगरि असां ॾिसा ॾिसणु वञूं त उन में जंहिंखें ओ एल एक्स ते हाणे विच में जाम सारा स्कीम हितां हुआ की भई माण्हू पंहिंजी शयूं था विकिणनि जंहिंमें साम्हूं चवनि था की भई पहिरियों पेमेंट ॾियो उन खां पोइ ईअं मां कयां थो त उन में बि जाम माण्हू जा फ्रॉड थिया जेके इहे सभु ॻाल्हियुनि जा ध्यानु रखिणो पए पाण खे ऐं कोई कोई शयूं आहिनि जेके हिकदमि बराबरि जंहिंखें इस्तेमालु करणु अचे थी उन लाइ जाम सही आहे जंहिंखें नथी अचे उन लाइ जाम ख़राबु आहे जय झूलेलाल